मछलियों को पकड़ने के लिए पहले के ज़माने में जो था बाँस की कैन में जो है धागा लगा करके उसमें जो है कठिया बांधते थे उसमें चारा लगाते थे और नदी तालाब में नहरों में जो है उसको डालते थे जब उसमें मछलियाँ पकड़ती थी तो मछलियों को वे जब खाती थी तो उनके फंस जाता था और उसमें इशारा मिलने पर जब उसको बाहर निकालते थे तो उसमें मछली फँसी रहती था फँसी मिलती थी उसको निकाल कर फिर दूसरा चारा डाल कर फिर उसमें डालते थे डालने के बाद जो मछलियाँ इसी प्रकार किया चलते चलते कुछ दिनों के बाद जो है जाली का प्रयोग होने लगा जालियाँ डालकर के मछलियाँ छानने लगे उसमें से और उससे अच्छी अच्छी मछलियाँ मिलती गई धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आज जो है तितलियों द करेंटों द्वारा मछलियाँ जो हैं पकड़ी जा रही हैं जालियों में फँसा फँसा के अच्छे अच्छे मछलियों का प्रयोग हो रहा है जोकि मार्केट में बिकती हैं और उसको लोग बड़े प्रेम से लेते हैं यह एक ग़रीबी और एक धंधा बन गया जिससे कि लोगों का एक रोज़गार इसमें चलने लगा चलते चलते आज जो है सरकार द्वारा जो है हर गाँव में जो है बड़े बड़े तालाब बनाए जा रहे हैं डेम वग़ैरह हैं उसमें मछलियों का जो है सरकार उनको बेचती हैं और उनको पालने के लिए उनको जगह दे करके उनको एक तरीक़े का रोज़गार दे रही है जिसमें लोग उसमें मछलियाँ डालते हैं और उसको निकाल करके मार्केट के अंदर उसको बेचते हैं उसमें छोटी मछलियों को डालकर जब वे बड़ी होती हैं तो उसको बेचते रहते हैं इसी प्रकार से एक तरीक़े की जो इस प्रकार से मैं खेती करता हूँ उसी प्रकार से इनका एक धंधा बन गया है यह धंधे से उनका जो है रोज़गार चलता चला जा रहा है और आगे बढ़ने के लिए भी काफी प्रयास में लगे हुए हैं कि मुझे और सी मछलियों का क्योंकि मछलियाँ इतनी सेलिंग ज़्याादा बढ़ती जा रही है जिससे हर आदमी मछलियों पकड़ने का रोज़गार बना लिया है और मार्केट में उनकी जो है बराबर जो है सेलिंग बढ़ती जा रही है मछलियाँ जब बड़ी होती जा रही है उनको निकाल करके छोटी छोटी और वरायटियों की मछलियाँ जो है उसमें सोल से जो मछलियों के बच्चे आते हैं उसको डालते हैं और वह जी बहुत जल्दी जो है वे बड़े होते हैं उनको खाने के लिए पौष्टिक आहार और उनको चारा दिया जा रहा है जिससे बच्चे बहुत जल्दी तैयार हो जा रहे हैं और तैयार होने पर वे बच्चे पर आगे बढ़कर विकास जब आता है तो उनको भेजते हैं और धीरे धीरे यही प्रतिक्रिया बराबर चलती रहती है इसी के साथ मछलियों का धंधा बढ़ता चला जा रहा है और नदी नालों में जो है जब पानी कम होता है तो उसमें लोग गड्ढों को जो इस गढ़कर उसका पानी निकालने पर मछलियों को पकड़ लेते हैं और उस मछलियों को ले जा मार्केट में बेचते हैं यही उनका एक रोज़गार बना हुआ है इस रोज़गार को वए बराबर चलाते रहते हैं इसी प्रकार से मछलियों का यह धंधा विस्तार बढ़ता जा रहा है यह और सरकार द्वारा भी इसके लिए सरकार ने इनको काफी सुविधा देती जा रही है जिनको उनको खाने के लिए और मछलियों